ہیلو کیا آپ امیزان کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں طیبہ منصور بات کر رہی ہوں میں نے کچھ دن پہلے امیزان ایپ استعمال کر رہی تھی جی تو مجھے ہیڈ فون دکھائی دیے تھے جوکہ پانچ ہزار روپئے کے تھے تو میں نے وہ ہیڈ فون آڈر کر دیے جی لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہوئی کیونکہ جی یہ بہت بھا بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہو رہا ہے ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بہت اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل فون سے جلدی کنیکٹ بھی نہیں ہوتے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے جی ان کے یہ جو اسپانجیز ہیں یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہیں جو میرے سر میں درد کرنے لگتے ہیں اور میرے کانوں میں بھی درد ہونے لگتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کو خرید کر اپنے پیسے ضایع کر دیے ہیں